हमर पास एकटा उषाके पङ्खा यऽ उ बहुते बिजली तऽ कमे लेै यऽ लेकिन स्पीड बहुते होइ यऽ हमर दू साल भए गेलै अभीतक दुए हजार टाका लागलै हऽ लेकिन हम ई पङ्खासँ बहुते खुश होइ छियै